हम तऽ अपन घरमे देखियौ शुरूमे रेडियो लेलहुँ तकर बाद जे छै टी वी लेलहुँ टी वी लगभग भए गेल अहाँके बारह वर्ष बारह वर्षसँ टी वी देखय छी इलेक्ट्रॉनिक सामानमे आब मोबाइल भेल मोबाइलके भी बारह वर्ष भए चुकलय यए बुझलियै तऽ ई सबके इस्तेमाल कए रहल छी वॉशिंग मशीन कम्प्यूटर ई सब नहि यऽ हमरा आओर बच्चाके यऽ कम्प्यूटर यऽ आओर माइक्रोवेव इंडक्शन ई सब हमरा सबके नहि यऽ लेकिन आगा कोशिश करबय किनयके अइ लेल तऽ फेर पाइ चाही साधन चाही आओर दोसर हमरा सब ओते बुझितो नहि छियै अइ दुआरे टी वी देखलहुँ रेडियो सुनलहुँ समाचार देखलहुँ आओर ओहिसँ अपन जे छै दिन कटइय बुझलियै जेना तेना अपन टी वी सबके समाचार देख कऽ आओर अपन जे छै रमण चमन होइत रहय छै टी वी मे तऽ बहुत तरहके चीज आबय छै कखनो आबय छै अहाँके रामायणे कखनो गीतापर कखनो महाभारतपर कखनो केओ जे छै भागवत कथाके कथा बाचक कथा दए रहल छै तऽ वएह सब देखलहुँ अपन जिन्दगी कहिनो गुजर कए रहल छी इएह सब कहब आओर की कहब जँ समय बचइए तऽ बुढ़ारीमे किछु आम लीची केला किछु साग पात किछु सब्जी सेहो लगा लै छी आओर ओइमे बिना खादके हमरा सब बिना खाद यूज केलय बिना कीटनाशक यूज केलय सब्जी अपन हाथक खाइ छी हँ तऽ इंटरनेट सेहो बताबय छै टी वी सेहो बताबय छै सब्जी सबमे बेसी केमिकल देलासँ ओ जहर भए जाइ छै तै दुआरे जे ओ सब्जी जे छै हमसब बिना थाइमेट या कोनो भी केमिकलके ओकरा उगाबय छी सएह फेर कमे फले कम खायब लेकिन नीक खायब ई टा दिमागमे राखले रहय छी बुझलियै तऽ इएह सब सोचि कऽ अपन जे छै गुजर बसर करय छी एक तऽ कटाइये गेलहुँ अपन अथीसँ हीथ सऽ तऽ सरकारके अछि हमरा सबके एखन तक चारिये सओ भेटइए लेकिन सुनयमे आबइए टी वी सबमे दै छै जे अब एक हजार हो जाएगा लेकिन हैत कहिआ से कहियो नहि कहलहुँ बुझलियै आओर जेना आब शरीरो सङ्ग नहि रहल जे घरमे बेसी काज कऽ लेबय अपनासँ जतबेटा सकय छी ओतबेटा करय छी बाकि बाकी टी वी तऽ बारह साल पहिले कीनले रहौं रेडियो लगभग राखू पचीस साल पहिले कीनले रहूँ सब चलइए बिजलीके सुविधा यऽ ओहि दुआरे चलि रहल यऽ मोबाइल यऽ दू टा मोबाइल यऽ घरमे तऽ इएह सब इंटरनेट टी वी ई सबके माध्यमसँ समाचार सब बुझैत रहलहुँ सब बात करैत रहलहुँ